नओ लाख अठासी हजार छओ सौ छिहत्तर अस्सी लाख पचासी हजार नओ सओ नब्बे चालीस हजार छिआलिस सओ छप्पन पाँच लाख पचीस हजार पाँच सओ पचपन निनानवे हजार पाँच सओ पचास